औ दा आसामाव बोरै बोरै अबे भाषाया सोलियोब्रा बांसिन होनबा गासिबो सोलिजोबो आरो लायराइना मोनथामाबो मोनथामबो लायराइनो सोलिजोबो आरो दासान्दि

आंथ' एसामिसखौ रोङालै नोंसो सोलों फोरोंनांगोन

बारा बुजिनो नागिरथाराना एसामिसफोरजों लायराइबा आनदायजोबो आं मा मा होन्दों साननानै बुजिनो नागिरा

हिन्दीखौथ' दे एसे रोंसाबो हिन्दीखौ फोरोंनांगोनलै मालाबा सोलाब लायबा उम ओमफ्राय दा कन्दिसनफ्रा मारै दं आसामना

उम देरगासिनो दंना आसामाबो दा

उम आगोलनि बादि नंला ना आंबो आसामाव थांफिननो नागिरबाय जायालै थाखा नोगोद थाङो नैबे बेंगालरफ्राव उम है गावबागाव एरियाआव थानायबादि जाया

ऐ नोंजों सोलों जागोन आं आंथ' बर'ल' रोंखायो हिन्दीखौबो इसे एनैल' बुजियो आं बारा रोंखाया उम एसे नोंजों सोलों जागोरजां तिबसन लागोरसै उम उम ना तिबसननि डिउसबो नामबावगौ नोंनो

उम दे बार उम

औ

उम दे आं सोलोंसै रोंथारालै बारा बुजिया नालाय अजों आलदासो लायरायो नालाय तामिलनाडुसो नालाय तामिलसो लायरायजोबो रायलायनो रोङा ओंखायनो उम